अॼुकल्ह नई टेक्लोजी निकिती आहे जीअं असांजा शिक्षा में असांखे पूरो टाइम नथो मिली रहे ॿार एक्स्ट्रा क्लासिस में ऑनलाइन क्लासिस में वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि में या यूट्यूब ऐं ऑनलाइन जी ज़रिए पंहिंजो कोर्स घरु वेही करे पूरो कंदा आहिनि ऐं उन में अलॻि अलॻि इलेक्ट्रोनिक किताबूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं उन जी नई खोज कंदा आहिनि ऐं उन्हनि में ऑनलाइन एडमिशन वठंदा आहिनि ऐं पंहिंजा यूट्यूब ते वीडियो ॾिसी करे ऑनलाइन ते पढ़ंदा रहंदा आहिनि ऐं हिननि सां उन्हनि जो टाइम बि काफ़ी सारो बचंदो आहे ऐं उन खे अॻियां ऑनलाइन कोर्स करण लाइ एडमिशन जी पहिरियों सां ई व्यवस्था करणी पवंदी आहे